मीडिया साक्षरता ऐं पत्रकारीता शिक्षा खे वधाइण लाइ उत्तर प्रदेश घणेई समाचार कार्यक्रम रखंदी आहे ॾिसो कुझु त सरकारी हूंदा आहिनि हुन में कुझु निजी हूंदा आहिनि ऐं कुझु गैर लाभ गैर लाभकारी बि थींदा आहिनि ए त उहो डिस घणेई हिन में कार्यक्रम थींदा रहंदा आहिनि जंहिं में असांखे घणेई हुनजे बारे में ख़बर पवे थी जीअं मीडिया साक्षरता शिक्षा मीडिया साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम ही टाइम सां टाइम ही कार्यक्रम बि इन्हनि पंहिंजो वधाइनि था कि बारनि खे जीअं शिक्षा मिले कार्यक्रम रखनि था कि बार हुन में अचनि भाॻु वठनि त उन्हनि जो पंहिंजो वधे बारनि खे अगिया वधाइण जी कोशिश करनि था हर समय त हिन में सुठी ॻाल्हि आहे कि चलो बारनि खे बि हिकिड़ो मौक़ो मिले थो तंहिं खां पोइ हुन में ॾिसण वारा घणेई माण्हू अचनि था उते हू बि ॾिसनि था उन्हनि जे लाइ बि टाइम पास वारी हिकु शइ आहे ॿियो छा आहे हा न हिन में बारनि ऐं बार बि ख़ुशि था थियनि कि असांखे मौक़ो मिलियो आहे भई कार्यक्रम में भाॻु वठण जो मौक़ो मिलियो आहे त बारनि जे लाइ बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं हिन में कोई हू काने नंढा वॾा बार सभु अची करे पंहिंजो मिली करे करे सघनि था त सुठी ॻाल्हि आहे ही जेको उत्तर प्रदेश करे पेई हिनखे वधाइण जे लाइ ॾाढो सुठो पेई करे सुठी ॻाल्हि आहे इहा